हमसब मिथलाके बासी छी आओर परिवारमे पतिपत्नी सेहो होइत छै जेना कि स्त्रीपुरुष भऽ गेल तऽ पुरुष तऽ किछु बालबच्चाके लेल खाना कऽ जोगार करै लेल जाइत अछि कोनो काज पकड़ैया या कोनो तेहन काज करैया जे दू गो पाइ अबै आओर स्त्री अङनामे रहैत छथि बालबच्चाके देखरेख करैत छथि खाना बनबैत छथि पाबनि सब अबैत छै पाबनि सबमे जे घरेलू काम होइत छै सेहो करैत छथि सङ्गे सङ्ग बच्चाके इसकुल टीसन भेजैके सेहो प्रआस रहैत छनि हुनकर आओर नीक शिक्षा सेहो बालबच्चाके दै छनि जे बालबच्चा किछु आगाँ विकास करतै आओर कोनो फेस्टेबल अबैत छै जेना कि कोनो पर्व भऽ गेल एहि सबमे बालबच्चाके सङ्ग दुनू स्त्रीपुरुष बहुत खुशी मनबैत अछि आओर बहुत खुशीके बात रहैत छै कोनो अबैत छै कोनो फेस्टेबल तऽ ताहिमे सब आदमी मिलकऽ भरपूर इन्जोआइ लै छथि मिथलाकऽ जे परम्परागत अनुसार भगवानके पूजा होइत छथि ओहिमे भाग लै छथि आओर बहुत मन ध्यानसँ पूजा अर्चना करैत छथि जेनाकि मिथलाके परम्परागत अनुसार आओर हुनकर इएह कोशिश रहैत छनि जे कोनो भी घड़ी अबै ओहिमे सुखी सम्पन्न परिवार चलै